हाँ जी बोलिये मैडम हाँ आर्यन है मेरे बच्चे का नाम हाँ मैडम तबियत तो नहीं तबियत तो दो तीन दिन से ख़राब चल रही थी मैडम उसकी मैंने तो भेज दिया उसे स्कूल क्या हो रहा है मैडम उसे हाँ कब से कितनी देर हो गई अच्छा तो अब अब कैसा थोड़ा आराम है क्या अब हाँ तो आप है ना ऐसे थोड़ा उसे दे देते टैबलेट वगैरह या कुछ सिरप दे देते तब तक बुखार की तो मैम देखो मेरा कैसे आना होगा मैं तो जॉब करती हूँ और घर पर भी कोई नहीं है हस्बैंड भी जॉब करते है दोनों जॉब करते है हम तो स्कूल भी दूर पड़ता है तो उस हिसाब से हमारा तो आना तो इतनी जल्दी तो होगा नहीं अरे आप तो आप इस स्कूल के पास में वो क्लिनिक है ना आपके एक बार उसे कोई चपरासी को या कोई वो भैया को भेज देते वो एक बार दिखा लाते तो थोड़ा ठीक था ज़्यादा वैसे प्रॉब्लम नहीं आती मैं कैसे आऊं मैडम देखो मेरा तो आप कैसे कैसे करूँ बताओ स्कूल से तो ना बहुत दूर पड़ता है जहाँ मैं जॉब करती हूँ हाँ बोला ना मैडम वो भी जॉब करते हैं हम दोनों पति पत्नी जॉब करते हैं तो उस हिसाब से ना वैसे आना कैसे होगा फिर भी मैं कोशिश करुँगी देखो भेजने की बट आपके वहाँ से थोड़ा सा दिखा लेते ना तो उसे आराम मिल जाता और ज़्यादा परेशानी नहीं होती बच्चे को अब इतनी इतनी सुविधा तो होती है ना स्कूलों में दिखाने करने की कोई नहीं आप थोड़ा ना बच्चे ध्यान रखो और आऊँगी मैं लेकिन अब मुझे टेम लगेगा कितने बजे छुट्टी होती है मेरा भी जॉब का छूटने का टाइम पाँच बजे का है तो देखो मेरे सर से बात करके छुट्टी लेती हूँ फिर आऊँगी थोड़ा जल्दी करुँगी कोशिश क्या करूँ तो फिर मैं तब तक आप दिखा लेते तो और ठीक रहता मैडम हाँ वो तो कह रहे हैं लेकिन अब क्या करें आऊँगी मैं देखो मैडम

पानी वानी पीला दो और उसे पंखे की हवा में बैठा दो और थोड़ा सा उसे ना थोड़ी सी ऐसी बातें करके थोड़ा सा उसका माइंड भी ऐसा दो आपकी मम्मा आ रही हैं देखो घबराएगा नहीं ठीक हैं मैम ठीक है मैडम धन्यवाद है ना